हमरासभके छठि जे होइए ताहिमे ठकुआ भुसवा ईसभ बनैए अथी टिकरी बनेलक ओसभ छठिमे हमरासभके एहि पर्वमे ईसभ बनैत छै तऽ उएह कयल जाइत छै जेना चौड़चन भेल तऽ ओहिमे पिरुकिया बनत टिकरी बनत खाजो लोक ब चढ़बैए लड्डू चढ़ेलक एहि सभमे छ कयल जाइए चौड़चनमे फेर ओहिमे दालि पूड़ी रहत अथी रहैए खीरपर दालि पूड़ी ढँकि कऽ अथी कऽ काटल जाइत छै ई हमरासभमे छठि अथीमे चौड़चनमे कहल जाइए जेना होली भेल तऽ ओहिमे मालपुआ बनत पुआ बनत दहीवड़ा बनत ईसभ बना कऽ होलीमे बहुत मिठाइ रहत चना बनेलक भजिया तजियासभ बनल होलीके तृप्तमे ओ बहुत नीक मनाएल छै रङ्ग अबीरसभ खेललक ढोल मृदङ्ग सभ नाच डांससभ कयल खूब बढ़िआँ पर्व मनायल जाइत छै ई होली भऽ गेल जुड़ शीतल है होइए ओहिमे बड़ी बनत पुआ पूरी दालि पूड़ी बनत आओर सहजनके सब्जी बनत कटहर बनत ईसभ जुड़ शीतलके पर्वमे बनाएल जाइत छै हर त्यौहार जे अइ तकर अलग अलग व्यञ्जन बना कऽ मनाएल जाइत छै ई हमरासभके चौड़चन दिवाली दिवालीमे भी लोक ठाँस भोजन करत दिवालीमे जिनका अथी अबैत छनि पकवानसभ अबैत छनि ओ पकवान बनेलथि खीर बनेलथि मखानके खीर अथीके चावलके खीर जिनका भेलनि सेसभ बनाएल जाइत छै दिवालीमे फटक्का तटक्का धिया पुतासभ बहुत रङ्गक लक्ष्मी जीके पूजा खूब मन सत्कारसँ जिनका से जतेक श्रद्धा छनि ओहि दिन ओ अपन भगवतीके लक्ष्मी जीके अथी कऽ कऽ खूब दिन भरि लगैत कहावत छै दिवालीमे दीवाना भऽ जाइए सभ करैत करैत पताए नहि चलैत छै जे दिवाली केना दिया एतेक घर अङ्गना साफ सफाइ ह्वाइट वाशिंग वगैरह जिनका जाहि प्रकारसँ लक्ष्मीके खुश करय के रहैत छनि ओ अपना जीवनमे सभ करय चाहैत छथि बाल बच्चा लेल कपड़ा लत्ता नीक बेजाए हर तरहके खुशी ओ अपन आनन्द लेबय चाहैत छथि दिवालीमे ई दिवालीके पर्व छै बहुत नीक मिथिलामे जहाँ तहाँ देखू दिवाली बहुत खुशीसँ मनायल जाइत छै लक्ष्मी ओहीसँ तऽ खुश राखैत छथिन